हेलो ऑटो वाले भैया बात कर रहे हैं जी भैया मैं पूजा बात कर रही हूँ अभी कुछ देर पहले मैंने आपके ऑटो की बुकिंग की थी जी भैया तो मुझे सरदारबाद से पिपरिया जाना था तो मैं किसी वजह से मार्केट चली गई थी तो मैं आपको सरदारबाद के बाहर नहीं मिल पाउंगी तो आप मुझे काली मन्दिर से ले लेना जी भैया तो मैं अब काली मन्दिर के वहाँ जाउंगी जी भैया आपको कितना टाइम लगेगा जी भैया हो सके तो आप जल्दी आ जाना हाँ ठीक है भैया हाँ जल्दी आ जाना थोड़ा जी हाँ हाँ मैं यहीं हूँ भैया ठीक है ठीक